हा मां सिंधी मीडियम जी पढ़ियलु आहियां जेको नेताजी स्कूल उल्हासनगर में आहे मूंखे फ़ख़्रु आहे मां सिंधी स्कूल जी पढ़ियलु आहियां मूंखे सिंधी पंहिंजी मात्रभाषा ॾाढी वणंदी आहे मां फ़ख़्र सां चवां थी मां सिंधी आहियां ऐं सिंधीअ जा किताब ऐं पढ़ण ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं असांजे सिंधीयुनि में घणाई सुफ़ी संत थी विया आहिनि जीअं त भॻत कंवरराम साधू वासवाणी साईं लीला शाह इहे सिंधी ॾाढी वणंदी आहे ऐं मां आसपासि जे ॿारनि खे सिंधी सेखारींदी आहियां मां पंहिंजे बेटीअ खे बि छुटीअ ॾींहुं वठी करे सिंधी सेखारींदी आहियां